हेलो हाँ बोलिए हम भी क्या कर सकते हैं हमको जितना अलाउ है उतना तो करिए रहे हैं ना जितना अलाउ है रखने का कम्पाउंटर यार उतना रखे हैं हम भी तो चाहते हें की बढ़ियाँ से बढ़ियाँ हॉस्पिटल बने अच्छा से ये लगे और हुए मरीज सबका बीमार तो ज़्यादेतर बढ़ ही ही रहाइ रही है हम तो जितना हमको अथी सही लग रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं ना जितना ऊपर से आदेश रहेगा उतने ना करेंगे है तो हम देख रहे हैं ना कम्पौंडर यार है ना दूसरे स करता है ना देखो देखो हो रहा हे जितना हमको ठीक है जाइए अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बादे हम देखेंगे आगे जो अच्छा लगेगा हम करेंगे वैसे थोड़िए ना हो सकता है हेलो रेजिस्ट्रेशन करवाइए ना उसके बादे ना हम देखेंगे क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है ठीक है हम देखेंगे ठीक है हम देखेंगे क्या दिक्कत है नहीं है तो करेंगे आगे जो हमको अच्छा लगेगा ठीक है